हैलो बाबा स्टेशनरी हा मूंखे सामानु घुराइणो आहे तव्हांजी दुकानु तां असांखे मूंखे पेंसिल जा ॿ बोक्स खपनि ऐं न तव्हां तव्हां मोकिलजो मूंखे हा हा हा पैंसिल जा ॿ बोक्स खपनि ॿारहं कॉपियूं खपनि चारि लाइन वारियूं हा चारि लाइन वारियूं हा ऐं सांचा ॿारहं खपनि हा फुटी ॿारहं हा ऐं पाणीअ वारा कलर खपनि ॿारहं हा हा ऐं चॉक कलर खपनि ॿारहं हा हा हा हा ॿियो ॿया रॿड़ ॿारहं खपनि पैनियूं ॿारहं खपनि कारियूं ऊहे रॿड़नि जा पैकिट पैकिट मोकिलियो ॿारहं हा हा ऐं पैनियूं खपनि ॿारहं ब्लू ॿियो ॻाढ़ियूं कलर ॿारहं ऐं कारियूं ॿारहं हा ऐं ॿियूं ॿारहं कॉपियूं नंढी चॉकरीअ वारियूं नंढी चॉकरीअ वारियूं हा ऐं ॿियो ॿारहं कॉपियूं वॾी चौकरीअ वारियूं हा ऐं हिकु लाइन वारीअ जूं बि ॿारहं मोकिलिजो हा ऐं गम जूं बॉटिलियूं ईंदियूं आहिनि न दबियूं उहे पंज दर्जन हा उहे पंज दर्जन खपनि हा हा हा ऐं चारि दर्जन रजिस्टर बि खपनि हा ऐं कैंची हा ऐं कैंची खपनि ॾह ॾह ॾह हा ॿियो हो चिकट पट्टियूं न ईंदियूं आहिनि जेके गोल हा उहे ॿारहं खपनि हा हुननि जा पेसा घणा थिया जी जी हा हा अच्छा त तव्हां कैश वठंदा की जी पे कयांव हा ठीकु आहे तव्हां पोइ ओ टीअ में टे नंबर ओ टी में मोकिलजोस असां डॉक्टर मोती रामानी जे पासे में ई रहंदा आहियूं बैरिक नंबर बैरिक नंबर हा बैरिक आहे बैरिक नंबर उणिवींहो वीहो हा ओ सॉरी रूम नंबर उणिवीहो वीहो ऐं बैरिक नंबर ॾह सौ असी हा हा हा हा हा हा ठीकु आहे न भले शाम जो मोकिलजो हा हा भले शाम जो मोकिलिजोसि हले हा हा जी हा हा तव्हांखे धन्यवादु तव्हां टाइम ते पहुंचाइजो न भले शाम हा जी जी शाम जो भले मोकिलजो जय झूलेलाल